यहाँ अरु अपना बहन बेटीके इतना शिक्षा चाहिऔ ताकि ओ एक हाइ इसकुल तक आरामसँ ग्रामीण क्षेत्रमे मैट्रिक तक ही कॉलेज रहै छै दसवाँ तक ही एकरासँ आगू जाए वास्ते शहरमे जाए लऽ पड़ैत छै किआकि कॉलेज तऽ शहरमे ही रहैत छै गाँवमे छै नहि आरो गाँवमे कोइ भी गार्जियन अपना बेटीके बाहर भेजै लऽ नहि चाहैत छै होस्टलमे राखै लऽ नहि चाहैत छै कैलाकि अभीके टाइममे बहुत उतना भ्रष्टाचार बहुत छै इसलिए डरसँ गार्जियन भेजै लऽ नहि चाहैत छै बच्चाकेँ बाहर अपना पढ़ै तढ़ै लऽ आओर लड़की आरके कमसँ कम ग्रेजुएशन तऽ ग्रेजुएशन तक कराना चाही मास्टर डिग्री तक हर बच्चाकेँ चाही अभीके टाइममे ग्रेजुएशनमे ही ग्रेजुएशन तक करना कैलाकि जकरा ग्रेजुएशन रहैत छै ओ मतलब ओकरा उतना पढ़लो मानलो नहि जाइत छै अभीके टाइममे कि शिक्षा बहुत जरुरी है अभीके टाइममे इसीलिए हर क्षेत्रमे शिक्षा बढ़ाना चाहिओ